असेंगी अपनी फैमली कन्नै ट्रैवल करना चंगा लगदा ऐ दिक्खो जी फैमली गी लेइयै अस कुदरै बी जाह्गे इन्जा गे फैमली कन्नै ही ज्यादा अच्छा लगदा ऐ पिच्छे जेह् गेदे ही उत्थै पत्नीटाप ते बड़ा अच्छा मौसम हा उत्थे ते बर्फ छोटी छोटी बर्फ पोआ दी ही अस अपने घरुं काफी समान कट्ठा करियै लेई गेदे हे ते उत्थें असें इक लाज कराये उप्पर इक कमरा लेआ कराये उप्पर ते फिर असें दो दिन उत्थै ही स्टे कीता फैमली कन्नै ते अच्छा लगदा ट्रैवल करना इ'यां रोजमर्रा दी जिंदगी च बंदा परेशान होई गेदा होंदा ते चलो सोचदा गी कुछ चेंज आस्तै कुछ अलग मतलब चलियै थोह्ड़ा बाह्र घूमी फिरी आइयै ते एह् कि सानु अपनी फैमली कन्नै ही जाना ज्यादा चंगा लगदा ऐ ते बाकी एह् ऐ कि चलो बाह्र निकलना चाहिदा कुदै उद्धर घूमना फिरना चाहिदा ते अपना अपना शौंक होंदा सारें घूमने दा